ओ जोंनि बर' रावा गावनो जौगागासिनो दा ओ दा जोंनि बर' रावहा गावनि देवनागिरि स्क्रिप्ट दं गावनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय सल'बाथा लेखाफोर दङ बर' बिजाबफोर दङ आरो बर' रावा दा जोङो दानि ए आइ जुगावबो थांनो हमगासिनो दानि जेराव इण्डियानि थुइनथिथु सेडुल लेंगुएजफोरा ओ फोरनिफ्राय माखासेफोरा गुगोल ट्रेनसलेट बेंक ट्रेनसलेटफोराव दङ नाथाय जोंनि बर' रावा दासिमबो गैथ'वा नाथाय जोंनि बर' रावा दायो बेयावहायबो थासिगोन दा जिखौ आङो दा रेकरड खालामगासिनो बेबो ए आइ मडेलनि मोनसे दाता सेत जागोन बेखायनो जोंनि बर' रावा जौगागासिनो आरो जोंनि बर' रावखौ जौगानाय नुनानै गुबुन रावाबो सोलोंगोन गुबुन रावाबो सानगोन जे बर' रावनिफ्राय जोंहा सोलोंनांगौ बर'फोरनिफ्राय सोलोंनांगौ आरो गावसोरनि रावखौबो जौगाखांनांगौ गावसोरनि रावखौबो बे गोदान मुगायावहाय ए आइ जोंहाय लांफानानै गावसोरनि रावखौबो ट्रेनसलेट बा ट्रेनसलिटारेट खालामहोनो हानांगौ